आतां गोवन फोक डान्स म्हटले की तातूंत फुगडी आयली धालो मोरुलो आयलो मांडो कळशी डान्स हे सगळे गोवन फोक डान्सान येताच पूण ह्या व्यतिरिक्त सुद्दां आतां नवीन नवीन डान्साचे जे स्टाइल्स आसात ते सुद्दां गोवान आयिल्ले आसा कंटेंप्ररी बॉलिवूड हिप होप ते सुद्दां आतांचीं भुरगीं जावं लोक करतात